हेलो सर क्या आप फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं जी सर हाँ सर वो मैंने ओडर किया था आप के यहाँ अपने कार्ट से जी सर तो उस में से मुझे कुछ सामान अपने कार्ट से हटाना चाहता हूँ हाँ तो वे मेरे कार्ट से हट नहीं रहा हाँ सर तो मेरा आप से अनुरोध था कि आप उसे हटाने में मेरी सहायता करें क्यों नहीं हटता जी सर हाँ तो दो घंटे बाद तो हट जाएगा जी सर आप का बहुत बहुत धन्यवाद ओके सर